यू पी की विरासत आगरा का आगरा का किला है फिर फिर बनारस वाराणसी में वह जो विश्वनाथ मन्दिर फिर अयोध्या में रामलला का रामलला का मन्दिर फिर झाँसी में झाँसी किला है यह हमारे यू पी की यह विरासत हैं यहाँ बहुत बहुत

वह है फिर आश्चर्यजनक नृत्य नृत्य हमलोग हर फ़ेस्टिवल या हर त्योहार पर हमलोग का नृत्य ज़्यादा इम्पॉर्टेन्ट माना जाता है ज़्यादा इम्पॉर्टेन्ट मानते हैं यू पी में बहुत होली हो या दिवाली हो हर हर त्योहार पर हर फ़ेस्टिवल पर हमलोग नृत्य करते हैं एन्ज़ॉय करते हैं और मस्ती करते हैं फिर हमलोग शैली हमारे यहाँ की शैली बहुत अच्छी है हमारे यहाँ शैली बहुत अच्छी बोली जाती है सबको बहुत रेस्पेक्ट बहुत इज्ज़त से हमारे यहाँ बोला जाता है

और शिष्टाचार और अनुशासन हर चीज़ भी सिखाई जाती है शैली के साथ साथ भी यह पारम्परिक व्यंजन व्यंजन व्यंजन में दाल चावल रोटी सब्ज़ी पूड़ी कचौड़ी हर खाना बनता है फिर त्योहार पर यहाँ का फ़ेमस है छठ छठ व्रत है उसमें हमलोग ख़ास्ता बनाते हैं लड्डू बनाते हैं चावल के लड्डू फिर हमलोग संक्रान्त में हमलोग बनाते हैं वह तिल का लड्डू बनाते हैं फिर होली में होली का फ़ेमस मीठी पूड़ी बनाते हैं फिर गुझिया बनाते हैं यहाँ के और शादी वादी में भी पूड़ी कचौड़ी छोले भटूरे मिठाइयाँ बर्थ डे पार्टी हो तो छोले बनते हैं या एनिवर्सरी पार्टी हो तो चिक़न मटन यह सब हमलोग बनाते हैं बहुत अच्छे से हमलोग एन्ज़ॉय भी करते हैं खाते पीते भी हैं यहाँ का फ़ेमस यही सब व्यंजन है

छोले भटूरे बहुत अच्छा भी लगता है यहाँ बनता भी अच्छे से है यहाँ अब और हमलोग डान्स वग़ैरह भी बहुत ज़्यादा करते हैं हर हर त्योहार पर हर फ़ेस्ट हर त्योहार प या बर्थ डे हो या शादी हो या कुछ भी हो तो हमलोग बहुत ज़्यादा एन्ज़ॉय भी करते हैं फ़ेस्टिवल अच्छे से